हांव न्यूजपेपर रीड करतां ओ हॅरड ओ हेरालड न्यूज पेपर तो प्रि तो गुगलाचेर मेळटा आनी इन पर्सन पोस्ट मेन पोस्टू बीन कोपाताय पूण हांव आनी मुगे फॅमिली फोनाचेर सजोयताय तो बिकॉज आमकां तितलो हें मेळना न्यूजपेपर कितें रीड करता म्हळ्यार तेजे खूब सेगमेंट्स आसताय पार्ट्स आसताय एस्ट्रोलॉजी आसता फन एड एनटरटेमेंट सेगमेंट आसता वेकन्सीज एडवर्टीजमेंट्स आसताय मिसींग पर्सनलट्स आसताय स्पोर्ट्स आसता सेलब्रिटीज मागीर आमगे इंडिया कित कितें इवेंट्स जाताय ते आसताय ट्रोमेटीक इवेंट्स आसताय एक्सिडंटस ते सगले येता खूब नॉलेज आम घेवपाक मेळटा आनी तो भुरगीं बी रीड करपाक बरो पडटा आमकां स्कूल स्कुलांक बी आमकां खूब दिताय आनी टिचर्स पासून खूब एनकरेज कोत्ताय वाचपाक आमकां त्या न्यूजपेपरां आमगे गांवाां मागीर गोवा आनी गोवा भायर कितें जाता तेंय बीन कळपाक मेळटा